हमरा बसंत मौसम बड्ड नीक लागैए कोइलिओ बाजैत छै गहुम लहलहैत रहैत छै आओर हमसभ कोइलीके साथ बाजैत छियै आओर रातिके पंखा चलाबैत छियै दिनकऽ तऽ ठण्डा लागऽ लागैत छै तऽ आओर सुन्दर लागैत छै आओर जाइत छियै तऽ टिकला गिरैत रहैत छै कोम्हरो कोमहर कोमहरतऽ मजर गिरैत रहय छै कोमहर कोमहर तऽ टिकलो भए जाइत छै आओर कोइली बाजैत छै तऽ साथ साथ सभ बच्चासभ हमहुँसभ सभ खूब बाजैत छियै आओर बहुत नीक लागैत छै एतय सुन्दर लागैत छै लागैत छै कलमेमऽ रही घर आबिके तऽ मनो नहि करैत छै लेकिन कोइली घरो परसँ आवाज सुनायल पड़ैत छै ओहि टाइममे मन करै छै चैतावर गीत गाबी किआकि वएहए टाइममऽ राम भगवानके जन्म भेल रहऽ आओर सुन्दर अतय लागैत छै जे कहल नहि जाय मिथिलांचलकऽ तऽ बहुत सुन्दर लागैत छै किआकि अतय नीकसँ कोइली बाजैत छै नीक लागैत छै अतय सुन्दरसँ अथीसँ मजरसभ गिरैत रहै छै ढेरीकऽ ढेरी तऽ पेड़ पौधामऽ लट लागलो रहैत छै आओर बहुत सुन्दरो लागैत रहैत छै एक मिनट